हाँ मैं अपने मेहमानों के सात वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा मेहमानों के सात व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि वे हमारे घर में आएं तो सर्वप्रथम उनका स्वागत करना फिर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देना उसके बाद उन्हें पानी पिलाना फिर उन्हें चाय कॉफी देना और उसके बाद फिर उनके लिए नास्ता बनाना और अगर बात करें खाना बनाने की तो मैं ऐसी चीज़ें बनाना पसंद करता हूँ जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए ज़्यादा जल्दी से उनके लिए वो चीज़ें बन जाए और ऐसी चीज़ें मैं बनाकर उन्हें खिला भी देता हूँ